जी मैं कृष्णा वेजिटेबल से बोल रहा हूँ बोलिए जी मिल जाएंगे आलू है बैंगन है फ्लोर है कद्दू है टमाटर है फूल गोभी है प्याज़ है और बोलिए जी जी सब ताज़ी सब्ज़ी अभी आई है अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो हम कुछ रेट कम कर देंगे नहीं नहीं नहीं आप कितनी चाहिए आपको उस हिसाब से मैं बता दूँगा आपको हाँ तो मैं आपके घर पर पहुंचा दूँगा नहीं नहीं मैं आपको ताज़ी ही सब्ज़ी दूँगा सब और आप बोलेंगे तो मैं आपके घर पे ही पहुंचा दूंगा जी जी सब फ्रेश सब्ज़ी है जी बोलिए

अंबेडकर नगर भोपाल जी भैया आप कैश दीजिएगा या फिर जी आपको क्या क्या सब्ज़ी चाहिए लिस्ट बता देते तो जी मिल जाएगी जी ठीक है भैया जी जी मैं उपलब्ध करा दूँगा आपको यह सब चाहिए उससे आधा घंटा पहले आप बता देना मेरे को जी बताइए सब्ज़ी का नाम

नींबू कितने चाहिए भैया जी भैया जी भैया लिख लिया नहीं मैं ही आ जाऊँगा भएईया पहुंचाने जी भैया मैं पहुंचा दूँगा नहीं नहीं ऑटो को भाड़ा तो आपको देना पड़ेगा ना भैया जी ठीक है भैया जी भैया तो एक काम करते हैं भैया आधा आधा कर लेते हैं भाड़ा जी भएईया

जी ठीक है भाई जी धन्यवाद